हमरा विचारसँ मैथिली भाषाके प्रभाव ई क्षेत्रके अन्य भाषा पर बेसी प्रभाव नहि डाललक हऽ कियाकि ई तऽ हमरा सबकेँ पता छै संविधानके आठवीं अनुसूचीमे हमर मैथिलीयो हमर ई मधुर भाषा मैथिलीयो आबै छै लेकिन लेकिन इमहरके लोग मैथिली बाजैमे खुदके शर्मके दृष्टिसँ देखै छै आर एहेन कोनो नहि छै जे खुलि कऽ दोसरो आदमी जे छै से दोसर दोसर भाषा दोसरके भाषा अंग्रेजके भाषा इंगलिशके बढ़ावा दै के साथ साथ हम उमहरको लोकसब जेना बाहरसँ आयल तऽ इमहरके लोक इंगलिश बाजै वाला कऽ बहुत विद्वान समझै छै जेकि एहेन कोनो बात नहि छै भाषा भाषा शिक्षा या भाषा ककरो महानता या ककरो आरो कोनो संस्कारके दृष्टिसँ कोनो भाषा कोनो मायने नहि राखै छै लेकिन इमहरके मानसिकता ही एहेन छै कि भाषा पर लोकके संस्कार या लोकके ज्ञान देखल जाइ छै तऽ मैथिली भाषा किछु मतलब बेसी प्रभाव नहि डाललक लेकिन तैयो हम मतलब किछु विगत वर्षमे हमसब देखैत आबि रहल छी कि जे मतलब बढ़िऑंसँ बढ़िऑं मतलब मैथिली मैथिली भाषाके मतलब मैथिली भाषा लऽ बहुत आन्दोलन भए रहल यऽ मैथिली भाषाके विकास लऽ सब किछु लऽ तऽ एहिसँ सब जागरूक भए रहल यऽ अपन भाषा लए अपन भाषाके जागृत करै लए आरो हम तऽ चाहै छी कि जे आरो दोसर दोसर प्रतियोगी परीक्षा सबमे एकर मैथिली भाषाक प्रयोग कएल जाय मैथिली भाषा लए जागरूकता युवा सबमे कतौ कतौ अहाँकऽ प्रतियोगिता राखल जाए तऽ अइ सबसँ मैथिली भाषा कऽ बढ़ावा मिल सकैय